हारिमु हारिमु होन्नानै बुङोब्ला गोबां जाथियानो एबा बयबो जातियानो हारिमु थायो हारिया मोनसे हारिमु नङाबा हारिनि सिनायथि गैया बिनिखायनो जोंनाबो दङ बर' हारिमु बर' हारिया गावनि हारिमु नङाबा हारिनि सिनायथि गैया मोनसे हारिनि हारिमुखौ सिनायनोब्ला मोनफ्रामबो गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय गासिबो बिथिङाव जोंङो मखनांगोन एबा जोङो दिन्थि फुंनांगोन अब्लासो जोङो जोङो मा खालामनानै थायो एबा माबोरै थांनानै थायो बेखौ जोङो मिथिगोन एबा गुबुन हारिनि गेजेराव जोङो सिनायथि होनो हागोन जे जोङो ओरैबायदि खालामनानै जोङो थांनानै थायो जोङो मावै दाङै गायै फुयै दायै लुयै जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखियो बिनि सोमोन्दै जोंनि हारिमुवा बर' हारिमुवा गोबां आयजें आइला एबा गाननाय जोमनायजों सोमोन्दो दङ जेरै जोंनि गाननाय जोमनाया दख'ना होन्नानै बुङो बियो बर' हारिनि मोनसे सिनायथि दख'ना जोंनि द्रेस बियो आरो दामनाय देनायनि सोमोन्दै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर' हारिनि हारिमुयाव दामजु आयजें आइला एबा दामजु महरै जोंहा दङ सेर्जा

सिफुं थर्खा लाइग्रिद जाबख्रिं गोबां हारिमुवारि दामजु जोंनाव दङ

मोसानाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां जोंनि बर'हारिनि हारिमुनि मोनसे सिनायथि महरै बागुरुमबा मोसानाय मोसाग्लांनाय मोसानाय बारदै सिख्ला दावस्रि देलाइ गोबां रोखोमनि जोंहा मोसानायखौ लानानै जोंनि बर'हारिनि हारिमु हिसाबै जोङो गुबुननि सिगांयाव दिन्थिनो हायो एबा बियो जोंनि हारिनि हारिमुनि थाखाय मोनसे नेर्सोन हिसाबै जोङो बिदिन्थि होनो हायो